بہت اچھا ہے پاس میں ہاسپیٹلس ہیں نرسنگ ہومس ہے سب ہے یہاں پہ تعلیم ہے اسکولس ہیں یہاں پہ پڑھائی کا بہت اچھا نظام ہے ہر ایک چیز ہے صحت یابی کا پارک ہے جس میں ہم ورزش کر سکتے ہیں دوڑ سکتے ہیں یوگا کرنے کا بھی ہے باقاعدہ کروانے والے بھی ہیں ڈاکٹرس ہیں ہاسپیٹلس ہے ہر جگہ دوائیاں ملتی ہے اچھی سے اچھی دوائیاں ملتی ہے اچھے سے اچھے ڈاکٹر ہیں یہاں پر یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے بہت اچھی جگہ ہے بہت پیاری جگہ ہے